मूंखे स्कूल टाइम में अंग्रेजी ॾाढी वणंदी हुई पढ़ण छाकाणि त अॼुकल्ह हर हंधु अंग्रेजी हले ई हले थी हीन ई करे अंग्रेजीअ में पढ़ण और अंग्रेजी चवण ॾाढी वॾी ॻाल्हि थी वेई आहे ऐं इअं अचण सभिनी खे ज़रूरी आहे हिनजे करे मूंखे हुन सां सिखण बि मिलंदो हुओ कि कीअं माण्हू वॾे वॾे देश में अंग्रेजी ॻाल्हाए करे हेॾो पैसो कमाए सघनि था